खैना गोदान माने जोंनि फिसा हिनजाव बिलाइनाय एबा बिहामजो लायनायाव माखासे नियम थायो जोंनि नियमआ बेनो बर'फोरनि नियमा जेन'बा फिसा हिनजावखौ बिलाइबा बिहामजोखौनो लायबाय बिहामजो लायबाय खैना गोदानखौ लायबाय बियो समाव हाबा हुखा समाव एबा बिया बारि समाव बे खैनानो दा बे हिनजाव गोदाननो जों मा मा अनसुंथाइ होनांगौ होनाय जायो आं बेखौ फंसेब्लाबो बुंनो गोसोखांदों एबा आङो बुंगोन जोङो हिनजाव गोदान एबा बिहामजो गोदान लायोब्ला जों बेनो मा मा अनसुंथाइ होनाय जायो बहाय गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनावथ' माखासे दानि बायदि अस्थ्र' बस्थ्र' मानि माबा गाननाय जोमनाय एबा थोरसि लथा एबा फलें गद्रेज बायदि बायदि रं बंनि जि जोम होनाय बेफोर मानि सिगाङाव गैयामोन गोदोनि दिनाव हाबा हुखा समाव एबा हाबा होनाय जरा जुलि होनाय समाव बिदिनो जायहा जायहा न'खर गिदिर एबा गोरों गोरा न'खर एबा न'खरनि अनज्लायनायाव जाथि खुरमानि अनज्लायनायाव गोबां होयो थोरसि लथा एबा बायदिसिना सम्फथि जि जोम एबा मोसौबो हरो एबा सोरबा थाखा फैसा हरो नाथाय दा बिनिफ्राय सोलायबोयै सोलायबोयै सोलायबोनानै दानि जुगाव जाबाय मा सोरबा बिहामजो जुदि लानानै हाबा होनांगौ जायोब्ला एबा खैना गोदान लाबोनानै लाबोनाय जायोब्ला बेनो मा मा अनसुंथाइ होनाय जायो दानि जुगाव खैना गोदान फैनाय लोगोसेनो साजायनाय गोबांथा खैना गोदाननो गाननाय जोमनाय आरो बेनो फालें सोरबा गद्रेस थाखा फैसा थोरसि लथा बायदि बायदि मुवा दा हरनाय जासै खिन्थु गिबि समाव गोदोनि सिगांनि समाव बिदि अनसुंथाइ हरलायनो हानाय गोहो गैयामोन एबा खालाम फेरामोन दा गुबुन गुबुन हारिफोरनिखौ नुनानै जोंनि बर'नि गेजेरावबो बेबायदिनो सोलिबोनाय जाबाय दा जोंनि जायगा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो सासे गथ'खौ बिलाइनांगौब्ला गथ'नि न'खरनिफ्रायबो गोबांथार अनसुंथाइ हरनाय जायो आरो जाय न'खराव खैना गोदान लांनानै हाबा होगोन बे न'खरावबो गोबांथा महर मुस्रिनि जि जोम गोदान गोदान आरो गाननाय जोमनायजों लोगोसे बायदि बायदि बुस्थुफोरबो होनाय जायो दा जोङो आगोलनि समाव एफाबां हायामोन दानि समाव बे नङाब्लानो जाला ओरै फालें गद्रेज बायदि बायदि बुस्थु हरफायाब्लानो दानि जुगाव जाला दा जों बेफोरखौ माब्रै मोननो सासे गथ'नो अनसुंथाइ होनांगौब्ला खैनानो अनसुंथाइ होनांगौब्ला अननाय होनांगौब्ला जों गोबांथार थाखा फैसानि गोनांथि जायो बे थाखा फैसाखौ गाव गावनि न'खराव गाव गावनि आखाइयाव गैयाब्ला गैयाब्लाबो जों मालायनिफ्राय हावलाथ बावलाथ एबा रिन दाहार लानानैब्लाबो बे गथ'खौ उफुखार खालामनानै होनांगौ जायो गोजोन होनांगौ जायो दा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो फिसा फिसौ खामानि जाला दा गोबां गुबुन गुबुन हारिफोरखौ नुनानै जोंनि बर'निफ्रायबो बेबायदिनो सोलिबोबाय आरो सोलिगासिनो दं दा जोङो फालें गद्रेज अनेखथा गोबांथा बुस्थु बायग्रोनानै जगार होनो गोनां जायो थाखा फैसा बुथुम नांगौ जायो जेब्ला समाव हाबा हुखा जागोन एबा मोनसे जरा जुलि शुब' खालामगोन गोथार जुलि बे समाव जोङो बिनि सिगां सिगांनो बुस्थु एबा बहुदथा गाननाय जोमनाय बहुदथा देलायनाय बहुदथा आगजुफोर जगार खालामनानै होनो गोनां जायो दा बेनो जाय मानसिहा फिसाजो बिलाइगोन एबा जाय मानसिहा बिहामजो मोनबोगोन खैना गोदान मोनबोगोन बेफोरनि न'खराव बेबायदिनो सोलिनांगौ जायो आरो सासे गथ'खौ हाबा होनांगौब्ला एबा जरा खालाम नांगौब्ला खैना गोदानखौ जाय लांगोन मोनगोन बिनियाव मा मा गानहोनांगोन मा जोमहोनांगोन मा मा खरसाजों जरा जुलि खालामगोन गोबांथा खरसानि सोलिनो गोनां जायो दा बेवहायनो रायजो राजा साखि साबोर लालायनानै नियम खान्थिबायदियै सोलियो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो बहुद मोजां मोजां सोलिबोगासिनो दंसै ओंखायनो जों जाहाथे बयबो बेबायदिनो नियमखौ लाखिनो हायो हाबा हुखायाव एबा फिसा फिसौ बिलाइनाय एबा लाबोनाय बेफोरबायदियाव जोङो बेबायदिनो सालाय लांनो हायो आं बेफोरबायदिखौ मोजां मोनो जों बयबोनो बयहाबोनो न'खराव खैना एबा खैना गोदान लाबोनो गोनां जायो एबा हरनो गोनां जायो जों बेबायदिनो सोलि लांबाय थानो हानांगोन आरो